مچھلی پکڑنے کے لیے ہمیں گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے اور قدرت کے بنائے خوبصورت جگہوں پر جانا ہوتا ہے جیسے ندی جھیل سمندر وغیرہ جس سے ہمیں خوبصورت نظارے کا لطف اٹھا سکتے ہیں وسیع امباڑا اور گہرا سمندر جس میں طرح طرح کی مچھلیاں اور دوسرے جاندار رہتے ہیں جھیل کے ارد گرد پھول پودے وغیرہ یہ سب بہت سہانا لگتا ہے مچھلی پکڑنے کی تکنیکوں میں مہارت حاصل کرنا مچھلیوں کا مزاج سمجھنا صحیح چارا لگانا یہ سب چیزیں اس پیشے کو اور بھی مزیدار اور عمدہ بناتی ہے مچھلی پکڑنا اور اس کا کاروبار کرنا کوئی شرم کا کام نہیں ہے بلکہ اس سے قدرت سے جڑے رہنے کا موقع ملتا ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ اگلی نسل بھی یہ کام کو اپنے ساتھ آگے لے جائے